हमें भी अपने गाँव में एक छोटा मोटा बुनाई का काम व्यापार शुरू करवाना चाहिए सरकार को करना चाहिए जैसे कि घर में जो कामकाजी महिलाएँ हैं एक उसमें जिसको टाइम नहीं मिलता है घरेलू कार्य करती हैं बाहर नहीं जा पाती हैं गाँव के अन्दर ही रहकर कुछ काम कर सकें उनसे कुछ पैसे भी आ जाएँगे उनके परिवार का भी पालन पोषण हो जाएगा और उनका काम भी हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे लोग गाँव के लोग बाहर औरतों को नहीं जाने देते हैं और गाँव में कोई भी अपनी ज़गह ज़मीन छोड़कर जाना नहीं चाहता है इसीलिए अगर यह गाँव में बुनाई का काम शुरू हो जाए तो हम वहाँ पर कर सकते हैं जाकर मिलजुलकर दस लोग मिलकर काम कर सकते हैं हमें कुछ पैसे भी आ जाएँगे और अच्छा भी रहेगा हम आत्मनिर्भर भी हो सकते हैं किसी के सामने हमें किसी चीज के लिए दिक्कत ही नहीं होगी अपने भी अपना भी काम कर सकते हैं अपना भी बच्चे का भी भालन पालन पोषण कर सकते हैं कुछ लोग होते हैं जो काम नहीं करने देना चाहिए करने देते हैं लैकिन हमें अपने लिए अगर ऐसी सुविधा होती है तो हमें करना चाहिए